बाइकिंगके दुनिआँमे सबसँ बड़का ट्रेण्ड यऽ कि अहाँ लेह लद्धाख जायके गन्तव्य जेकरा लए कि अहाँ दिल्ली जाय पड़त आओर दिल्लीसँ बाय ट्रेनपर भी मिलै यऽ उपलब्ध यऽ ओकर बाइकिंगके पूरा ट्रिप बनैए आओर जे की बहुत ही रोमाञ्चक आओर बहुत बढ़िआँ उत्साहित करैयवला रहै छै अगर अहाँके एडवेंचर पसन्द यऽ तऽ सबसँ बढ़िआँ चीज छै कि अहाँ एक बार लेह लद्धाखके ट्रिप बाइकसँ करु आओर दिल्लीसँ अहाँके लअ जायल जायत वहाँ वहाँपर लए जाइक बाद जे भी बाइक होतै अहाँक एक टीम बना देल जाइ छै दस बाइक बारह बाइक जेकरा खातिर कि वहाँ मैकेनिक अहाँके ट्रेकिंगके व्यवस्था अहाँके कैम्प अहाँके खाना पेट्रोल सब किछुके व्यवस्था कए कऽ अहाँके बाइकसँ वहाँसँ खोलल जेतै अहाँके पूरा सामान पूरा बाइकपर लोड कए कऽ ओकरा बढ़िआँसँ बान्हि कऽ आओर जेनाइ छै वहाँसँ जे कि बहुत ही मजेदार उत्साहवर्द्धक छै हम तऽ फेर ओतय जाइ लए बहुत उत्साहित रहै छी